अपने पौधों के स्वास्थ्य के लिए मैं जो भी गार्डनर होते हैं उनसे सलाह लेता हूँ ताकि वो उनको पता होता है कि पेड़ पौधों को किस प्रकार से खाद वगैरह उनको किस तरीके से फ़ल फ़ूल अंदर उसके लगते हैं और उन किस तरीके से उनके कीड़े लगते हैं और किस तरीके से उन कीड़ों को लगना बंद कर सकते हैं हम और अपने पौधे को स्वास्थ्य कैसे ठीक रख सकते हैं यह सारी जानकारियाँ हमें दी जाती है ताकि हम अपने पेड़ पौधों को अच्छे से या फिर हम कृषि विभाग वाले लोगों से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या पौधे के लिए कौन सी खाद सही रहती है यूरिया वगैरह जो भी खाद उनके लिए सही रहती है उसके बारे में भी हम जानकारी ले सकते हैं और अपने पौधों को अच्छे बेटर स्वास्थ्य उनका रख सकते हैं उनको टाइम पे पानी वगैरह वो सारी चीज़ें हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं